हॅलो होय येता तुका येता हेलो हय आमी हांगाच रावता खूब आमी जल्मानसून आमी आमचो जल्म हांगाच जाला आमी हांगाच रावता ही सगळीं शेतां अर्दी जी शेतां आसा पळय आमचें सायडीची ही भाटकाराली आनी ही जी जी आमच्या सायडीक आसा हे सायडीचे शेत आसा हे दोनी दोनी शेतां आमची हे आमचें शेजाऱ्यालें बाकीची शेतां शेतां जी आसा पळय ती भाटकाराच्या अंडर आसा त्या तो सांगीत जाल्यारूच रोवप नाजाल्यार रोवप ना ही जी आमची आसा पळय ती आमची आमी आमकां जाय तेन्ना रोवप आमी मुगो शेतान सगळे जी आमची गांवठी भाजी जी आसा पळय ती लायता मिरसांगो गांवठी मिरसांगो मागीर तांबडी भाजी आसा बेल हे बेल आसता पळय सांगो आसता हळसांडे आसता पळय तो बेल लायता मागीर वांयगी लायता आमची जी गावठीं वांयगी आसता पळय ती मोठी कशी ती वांयगी लायता मदी चिटकी लायता अशे लायता आमच्यो गावटी भाजी लायता ना ना आतां आमी पयलीच आमी घरचीच काम करीत घरा ती आता जाणटी जाली न्हू सो आमचे कडेन ते जायना म्हण आमकां आतां मानाय हाडचेच पडटा आनी मानाय तशें सोंपेपणी मेळना म्हणून आमीच काम करचे पडटा सगळी भुरगीं बीन आसा पळय तांकां व्हरता हय हय आतां आयज काल कितें चलला पयली कितें भाजी दी पयशे दिना जाल्यार चलताले कितें पयशांक लागून कोण काम करिनासलो न्हू भाजी दिली की जाली भात दिले की जाले पूण आतां तशे काय ना व्हडले व्हडले मांग करता ना आपूण एक हजार दिले जाल्यारूच कामांक येतले ना जाल्यार आपूण येवचे ना पूण ते मागीर परवडना न्हू तशें ना ना अजीबात ना आमी कॅमिकल म्हणटा ते सारे फक्त हाडटा कितें नायट्रोजन हाडटा नायट्रोजन आमकां मातयेन गरज आसता पळय नायट्रोजनाची खूब गरज आसता पळय नायट्रोजनाची खूब कमी आसता म्हणून आमी नायट्रोजन हाडटा ते आमी सरळ सामके तशे डायरेक्ट घालना तेतून पयली म्हणल्यार गोबर आसता आमच्या चुलीतलो गोबर आसता पळय तो घेता मागीर कोंबयांचो गू ताका घुसो म्हणटा तो हाडटा कोंबयांचो गू गोबर हे सगळे मिक्स करता आनी तितून मागीर ते नायट्रोजन नायट्रोजन आसता तेच सारे आसता नायट्रोजन घालता ते सगळे मिक्स करता आनी ते सारे घालता आमी कॅमिकल डायरेक्टली वापरना आमी तेंच तरेन मागीर तेंका किडी बीन लागता पळय तेन्ना ते आमचे हे आसता पळय कोडू लिंबू बीन तो तेजे उदक बीन करून मारता आमी आनी तशेंच आमका वांयगी बीन हय हय ते आमी गांवटी ते दुसरे आनी ते समज कॅमिकल आसा ते सुद्दां वापरले जाल्यार ते आमी डायल्यूट करता मिक्स करता उदकान डायरेक्टली तशे मारना डायरेक्टली तशे मारप बरें जायना ते म्हाजी गावठीं भाजी म्हणजी बाजारान येता ती भाजयेतलो फरक कसो जातलो तेका लागून आमी तशे करता जे जाता तितले कमी प्रमाणान कमी कॅमिकल वापरपाचे प्रयत्न करता ना ना आमी आमी खायना आमी आमीच विकपा खातीर ती हे करता रोयता सो आमकां खावपाक न्ही तीचड समान रोयता आमची दोन शेतां हा न्हू सो आमी चड भाजी रोयता दोनूय शेतांनी रोयता तशे सांणणा आमी आं बरें